नमस्ते सर मुझे कहीं जाना था तो सर हमको ऑटो जो है सो बुक करना था मुझे थोड़ा वह मंदिर जाना था सर मंदिर हाँ जाना भैरो बाबा जाना था हाँ हाँ भै भैरो बाबा पहले भवरनाथ जाएँगे फिर भैरो बाबा जाएँगे मुझे जाना है कुंदीगढ़ मोहल्ले से जी तो सर कितना किराया है बता दीजिए आप पहले मैं मुझे भैरवा वहाँ भवरनाथ जाना है जी और भैरो बाबा जाना है वहाँ से फिर नहीं नहीं मुझे तो कुंदीगड़ मोहल्ले से लेना पड़ेगा आपको जी हम लोग पाँच लोग हैं अरे नहीं सर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप कम करिए नहीं सर फिर भी हम लोग पाँच पाँच लोग हैं ना हम लोग पाँच लोग हैं तो कुछ कम करेंगे

थोड़ी जल्दी करना है तीन सौ रुपया और वहाँ का भैरो बाबा तक का अच्छा तो कुछ कम करिए सर तो आप आपको बुकिंग थी कर लें नहीं नहीं नहीं मैं यहाँ पाँच सौ रुपया दे दे दूँगी दोनों जगह का हो जाएगा सर मेरी मजबूरी मेरी मजबूरी मेरी मजबूरी सर आप शराब तो नहीं पीते हैं सर

हैलो अरे सर और आपकी लाइसेंस है सर अच्छा अच्छा कोई नशा वगैरह नहीं करते हैं सर कोई नशा वगैरह नहीं करते हैं नमस्ते ठीक है नमस्ते मैं बता दूँगी कल बता दूँगी नमस्ते नमस्ते